अकाउंटेंट खे ॾाढो सतर्क रही करे ज़िमेदारीअ सां जेके बि मिल में बिल ठहिनि ता हुन खे ॾाढो सोचे समझी करे ऐं हुन जी रक़म हर बिल में बरोबर लिखी वई आहे इहो ॾाढो सोचे समझी करे ॾिसणो पवन्दो आहे ऐं असां खे उहे बि ॾिसणो पवन्दो आहे त कंहिं बि ॻाल्हि में बिल घटि वधाईअ सां न अचे न बिल खे असां बारिक़ीअ सां ॾिसंदा आहियूं त बिल जो अमाउंट जेको आ उहो बरोबर लिखियल आहे जंहिं शइ जी जेका क़ीमत आ उहा ओतरी लिखियल आहे पर असां खे बिल चेक करण वक़्त कंहिं कंहिं महिल मिलन्दो आहे त हिन बिल में रक़म वधीक लिखी वई आहे जेको असां उहो ॾिसंदा आहियूं बिल ऐं उन साम्हूं वारे व्यापारी सां ॻाल्हाईंदा आहियूं त हिन दफ़े बिल जी रक़म छो वधीक आई आहे त उहो ॿुधाइन्दो आहे जे कॾहिं असां खे समझ में आयो त बरोबर तो चए त असां बिल खे सही करे ऐं हुन खे पेमेंट ॾींदा आहियूं न त असां हुन खे उहो बिल वरी ठाहिण लाइ मोकलीइन्दा आहियूं त तव्हां जीअं त बिल वधीक मोकिलो आहे त तव्हां हिन खे वापसि बिल ठाहे ॾियो त असां तव्हां जी रक़म तव्हां के ॾियूं हर हिक रक़म बैंक जे थ्रू वेंदी आहे त असां खे हर हिक ॻाल्हि जी सुद रहिंदी आहे त बरोबर पैसो वयो ऐं बरोबर पैसो आयो जे कॾहिं असां बैंक जे थ्रू न कंदासीं कैश जे थ्रू कंदासीं त हुन में ॾाढी गड़िॿड़ि थी सघन्दी आ हुन मे कोई बि बिल इएं बि डबल पेमेंट बि थी सघन्दी आहे त डबल पेमेंट खे चेक करण लाइ असां खे बैंक स्टेटमेंट जेकॾहिं हूंदी त उहो बिल कॾहिं भी डबल न वेंदो न त कैश जी जे कॾहिं वधिक ट्रांसिकशंस थींदियूं त पो हुन में गड़ॿड़ीअ जो वॾो चांस आहे इन करे असां खे सोचे समझी करे बिलनि खे जेके बि बिल अचनि ता ऐं जेके बि बिल असां ठाहीयूं था उहे सभु बारीकी सां चेक कंदा आहियूं जीअं काई बि गड़िॿड़ि न थिए